जय झूलेलाल अॼुकल्ह लोन जी फ़ैसिलिटी आहे असां लाइ सेवा आहे हिक हुन लाइ मां ॾाढी शुक्रगुज़ार आहियां की असांखे कंहिंजे अॻियां हथु नथो फ़ैलाइणो पिए पंहिंजे ॿार खे पढ़ाइणो आहे कुझु बि करिणो आहे धंधो व्यवसाय शुरू करिणो आहे हर ॻाल्हि लाइ घर वठिणो आहे हुनजे लाइ सभिनी लाइ लोन मिली सघे थो मां बि लोन वरितो आहे पंहिंजे पुट खे अॻियां पढ़ाइण लाइ हुनखे अॻियां वधण लाइ हुनजे विकास लाइ हुन लाइ असांखे सरकारि मदद कई आहे हुनखे लोन ॾिनो आहे हुन लाइ असांजी तहे दिलि सां शुक्रिया आहे असांखे हुन लाइ पहिरां जेके पना थींदा आहिनि पेपर थींदा आहिनि उहा असांखे जमा कराइणा थियनि था हुन खां पोइ थोरी प्रोसेस जेका आहे हुन जी करण खां पोइ असांखे लोन मिली सघे थो पोइ लोन मिलण खां पोइ असां पंहिंजे रक़म असांजे बैं बैंक में अचे थी ख़ाते में जमा थिए थी ऐं उहा रक़म असां जंहिं उद्देश लाइ वरिती आहे उते युज़ करे सघूं था असां मां बि जेका लोन वरिती आहे उहा पंहिंजे पुट खे देश खां ॿाहिरि पढ़ाइण लाइ मोकिलिण लाइ वरिती आहे उन्हनि जे करे अॼु उहा पंहिंजा सुपिना पूरा करे सघे थो ऐं अॻियां वधी सघे थो हर कंहिं खे अॻियां वधण जी ज़रूरत आहे ऐं अॻियां वधी सघे हिन लाइ इहो ॾाढो सुठो विकल्प आहे त लोन सवले नमूने मिली सघे थो इन लाइ सरकारि जी मां शुक्रगुज़ारु जय झूलेलाल